हा माने हिक मीटिंग में जुड़ी हुयमि उहा मीटिंग बिलासपुर जी हिकु साक्षी वाधवानी मास्तरियाणी हुई उन मूंखे कटनीअ मां कटनीअ में वेही करे पाण बिलासपुर जी मूंखे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कयाईं ऐं उन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मूंखे हुन अंग्रेजी ॻाल्हाइणु सेखारियो उहा अंग्रेजी ॾाढी सुठे सां सेखारियाईं उन जो ॻाल्हाइण जो पूरो तरीक़ो हर हिकु इशारो सभु वीडियो कॉलिंग में ॾाढो सुठे सां नज़रु पियो अचे मूंखे हुन में इहा ॻाल्हि ॾाढी वणी कि मां हेॾी दूरि थी करे बि उहा बिलासपुर जी मां कटनीअ जी त एॾी परियां खां बि उन मूंखे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ॾाढी सुठे सां सेखारियाईं